ہیلو جی میں فلپ کارٹ سروس کیئر سے بات کر رہا ہوں جی جی میں نے آپ کے یہاں سے ایک ناول آڈر کی تھی جی تو اس کا مجھے اس کے ریوو بتانا ہے کہ کتنی کتنی بیکار رہے جی اس کا فرنٹ پیج جو ہے وہ بالکل بیکار ہے اور اندر جو شبد ہیں بہت ملے ملے ہیں تو جو میں نے دیکھ کے آڈر کیا تھا وہ مجھے اتنا خاص نہیں لگا جتنا وہ اب ہے